अभी कुछ दिन पहले मैं पर्दे खरीद के लाई थी दुकानदार के विश्वास पर तो मैं लेकर आई थी मगर वह पर्दे मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जब मैं उन पर्दों को घर पर लेकर आई तो घर पर पे भी घर घर पे भी किसी ने भी उन पर्दों की तारीफ नहीं की और जब मैं जब मैंने उन पर्दों को घर पर आकर खोला तब मैंने उन पर देखा के कुछ पर्दे छोटे हैं और कुछ पर्दों पर तो छेद भी हो रहा है और वह पर्दे मुझे बहुत महंगे भी पड़े दुकानदार के विश्वास पर मैं लेके आई थी मगर वह पर्दे बिलकुल भी अच्छे नहीं थे और उन पर्दो का जो दाम था वह भी बहुत ज़्यादा था